चित्रकारी करने के लिए हमें स्केच करना अच्छा लगता है पेंसिल से स्केच बनाना हम पेंसिल से स्केच बनाते हैं और वो हमें बहुत अच्छा लगता है बनाने में जैसे कि कृष्ण भगवान की मूरत शंकर भगवान की मूरत बजरंगबली भगवान की मूरत ऐसे बहुत सारे स्केच हम बनाते हैं और हमें बनाने में अच्छा लगता है और हमारे गाँव वाले हमें जानते हैं की स्केच बनाती हैं उनको हमें हमारा स्केच अच्छा लगता है वो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास बनवाने के लिए स्केच वो कहते हैं कि बहुत सुंदर स्केच बनाते हैं हम तो हम उनको ही बना करके देते हैं बहुत सारे स्केच जो वो चाहते हैं वो स्केच बना करके देते हैं पेंसिल से बहुत सुंदर सुंदर और अपने घर में भी हम अनेक ऐसे बनाकर के स्केच रखते हैं अपने घर वालों को या कोई भी तस्वीर हो भगवान की ऐसी बहुत सारे स्केच बनाकर के हम अपने घर में लगाते हैं जिससे कि अच्छा लगे और अनेक सारे ऐसे स्केच हैं जो हम बनाते रहते हैं हमें अच्छा लगता है उसमें हमारा मन लगता है उनसे बनाकर के हमें अच्छा लगता है पेंसिल से बनाने में और उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है क्योंकि उसमें वो कलर नहीं करना रहता है तो कम समय में हम अच्छे स्केच बनाकर के तैयार करते हैं और ऐसे ही अनेक स्केच बनाते हैं अपने घर के लिए और जो भी बनवाने आता है उसको उसका भी बनाकर के देते हैं